اردو زبان ہماری مادری زبان ہے اور یہ زبان ہر شعبے میں بولی جاتی جانی چاہیے کیونکہ ہم نے بچپن سے ہی ار اسکولوں میں پڑھی ہے اور اس کو سکھ سیکھنا ضروری ہے اور آج کی نسل میں اردو زبان ختم ہوتی جا رہی ہے ہمیں اپنی نسل کو اردو سیکھنے اور بولنے کی جہاں تک ہو سکے اردو بولنے اور سیکھنے کی کوشش کرانی چاہیے یہ ہمارے ہندوستان کی زبان ہے یہ بہت میٹھی زبان ہے اس کے بولنے سے الگ ہی مٹھاس محسوس ہوتی ہے اور لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں ہم اردو زبان سیکھیں